पहिने आइकाल्हिके जुग जमानामे सब अपने अपने धुनमे रहै छै आओर आइकाल्हि सब अपने अपने धुनमे रहै छै आइकाल्हि नाना नानी दादा दादीसँ पहिने सब रहै जुड़ल आब सब हटि गेलै हँ नाना नानी दादा दादीसँ आइकाल्हि देखिऔ माइ आओर बाप बेटा यदि शादी करि लै छै ने तऽ माइ बाप ओकरा हटा दै छै आओर अपन पत्नी लऽ कऽ आओर ओ अपन अलग रहि जाइ छै हम ई चाहै छिए जे हम मम्मी पप्पासँ नहि टुटी हमरा अपन मम्मी पप्पासँ जुड़ल रही आइकाल्हि ई जुग जमाना छै समझलिए